ते सांबे कोला लेइयै ते सुंब धोड़ी चौदां किलोमीटर दा फासला ऐ ते साढ़े सुंबां जाना होऐ बापस ते बस्स गै मेन ट्रांसपोर्ट ऐ ते बस्सा बिच गै जन्ने होन्ने ते गड्डियां बी चलदियां न रोड़ दे कम्म लग्गे दे न ते मोटरसैकला पर बी जाई सकदा बंदा बस्सें च बी जाई सकदा ऑटो बी लग्गे दे न होर लिफ्ट लेइयै बी जंदा उठी बंदा ते बस्स सुंबा बस्स च जाना होऐ ते बस्सा दा किराया कोई त्रीह् रपेऽ जान ते त्रीह् रपेऽ आन बाकी एह् ऐ कि किराया ते ठीक ऐ बस्स गै बारा खंदी स्हानू ते जेकर स्पेशल गड्डी करी जाना होऐ ते तां बड़े पेसै लगदे न एह् बस्सा बिच गै आन जान करदे न लोग ते बाकी चैलेंज़ एह् ऐ कि कुदै बर्खा पेई जा ते प्रॉब्लम बनी जंदी कुदै बर्खा पेई जा ते रोड़ बंद होई जंदे खड्डें हाड़ आई जंदा ते फिर खड्डां भरोई जंदियां ते फिर ना पार जाना होंदा ना रुआर आना होंदा ते इयै चक्कर होंदा ते बाकी कम्म बी लाए दे न गौरमेंट नै रोड़ बना दे न पुल पवा दे न ते बाकी प्हाड़ी इलाका ऐ ते सिस्टम चली जा दा बाकी होर कोई एह् ऐ कि गौरमेंट करा दी ऐ कम्म लाए दे एह् ऐ की बर्खै च होई जंदा कम्म थोह्ड़ा खराब गड्डी मिस होई जंदी जान निं होंदा ऐ भी ते चलो इंया गै करना पौंदा ऐ कम्म ते बाकी एह् ऐ कि ऑटो रिक्शा फिर चलदे न पर टैमां टैमां दे पंदरां मिंट बाद च चलदी गड्डी ते खबरै सुंबा कोला लेइयै सांबा धोड़ी घैंटा लग्गी गै जंदा फिर ते ओह्दे बिच चक्कर एह् होंदा कि फिर रोड़ खराब होई दा होऐ जां मिट्टी डिग्गी दी होऐ रोड़ च जां फिर खज्जल होई जान होंदा ते बाकी चक्कर एह् ऐ कि उऐ चक्कर की बस्सा च गै आन जान करने होन्ने ते ठंड बड़ी ऐ होर केह् आक्खना असें एह् ऐ की मेन जेह्ड़ा ट्रांसपोर्ट ऐ ओह् बस्स ऑटो ऐ ते अंब चला दे न होर मोटरसैकल लेइयै बी चली जन्ने पैह्लें ते ठीक हे पैह्लें कि जेह्ड़ी गड्डी चलदी ही दौ दौ घैंटें दे बाद हून ते मज़ा होई गेदा हून अद्धे अद्धे घैंटे दे बाद चलदी ऐ पर एह् एह् ऐ की रोड़े आह्ला कम्म बड़ा ऐ ऑटो हैनी चलदे फिर जेल्लै हाड़ पेई जा खड्डे ते खराब होई जंदा कम्म ते बाकी चक्कर एह् ऐ कि हून पैह्लें ते जेल्लै भापै हुंदा टैम हा ते बड़ा मुश्कल हालात उसलै चलदा निं हा कम्म खबरै घरा निकले दे सांबे बर्खा पेई जा आन निं होंदा घर फिर बाहर गै रात कट्टना पौंदी ही हून रोड़ थोह्ड़े जेह् बने दे न ते चला दा कम्म सिस्टम निकला दा ऐ ते हून हून मज़ा बज्झे दा ऐ किराया देओ अपना त्रीह् रपेऽ ते सांबा चली जाओ मुड़ियै बेही जाओ ते बापस आई जाओ मेटाडोर ल्ग्गी दियां न कम्म होआ दे न ते टाईमिंग दा ऐ थोह्ड़ा चक्कर गड्डी दा होंदा बाकी होर कोई निं ऐ

ते सांबे आह्ले लोकें मज़ा ऐ सांबे बस्सां चलदियां सुपरफॉस्ट बस्सां चलदियां सांबा जम्मू धोड़ी कठुआ धोड़ी पर जेह्ड़ा साढ़ा लिंक रोड़ ऐ उत्थें मेटाडोरां गै चलदियां न मेटाडोरा ते तकलीफ कोई निं ऐ जेल्लै रोड़ बनी गे फिर कोई टेंशन निं रौह्नी ऐ फिर मज़ा बज्झी जाना ऐ आं थोह्ड़े चिर ऐ भैड़ा कम्म ते जेल्लै चली पौना कम्म ते कोई चक्कर निं ते नेईं तां बर्खा पेई जा ते फिर पैदल बी जाना पौंदा सांबा तदूं एह् की जेल्लै रोड़ पेई जा ते फिर बर्खा पौंदी रवै फिर कोई टेंशन निं चलदे रौह्ना कम्म आं